अगर अस राजनीत दे द्रिश्य कन्नै दिक्खचै ते जम्मू जेह्ड़ा ऐ ओह् आह्ली वी बड़ी चीजां थमां पिच्छै ऐ रवा दा जि'यां कि बड़े ही जैदा बड़ा ही जैदा इक जेह्ड़ा गलत मामला ऐ ओह् सामने आंदा रोह्नदा ऐ कि करप्शन जेह्ड़ी ऐ ओह् काफी हद तक जम्मू च बधी चुकी दी ही अज जम्मू और कश्मीर जेह्ड़ा ऐ ओह् सारी स्टेटें च सबतो अग्गे ऐ आनलाइन जेह्ड़े वी रेवेनुए दे कम्म होंदे न ओह् आनलाइन होआ दे न जिंदे च सबतो मति करप्शन होंदी ही अज ओह कम्म आनलाइन ऐ पारदर्शिता काफी जैदा होई गेदी ऐ बट फिर वी बड़े आह्ली ऐसी ऐसे एरियाज न जुत्थे कम्म करने दी जरुरत ऐ डेवलपमैंट वी जेह्ड़ी ऐ ओह् उस स्थर उप्पर नेईं होआ दी ऐ जिन्नी स्थर उप्पर बाकि इंडिया च होआ दी ऐ और उ उस्सी स्लो डाउन करने च वी करप्शन दा बोह्त बड्डा हत्थ ऐ कन्नै जेह्ड़ी जेह्ड़ा सोशल जस्टिस ऐ उ'बी जम्मू च इन्ना खास दिक्खन कि नेईं मिलदा क्यूंकि लोक जेह्ड़े न ओह् आपस च गै अपने मसलें गी हल करदे रेहि जन्दे न कोर्ट थमां यां फिर पुलिस थमां इन्नी मदद लैने च नेईं अग्गैं होंदे ते पुलिस ते कोर्ट वी बड़ी जैदा गतिशील नेईं ऐ जेह्ड़ा इं'दा कम्म करने दा तरीका ऐ बड़ा ही जैदा लेजी ऐ ते ओह्दी वजह कन्नै ही जेह्ड़ा डेवलपमैंट ऐ ओह्दे च जम्मू पिच्छैं रोआ दा जेह्ड़ी करप्शन ऐ ओ उ'दा स्तर वी बोह्त जैदा ही बधी गेदा जम्मू च जम्मू च अस दिक्खने गी लब्दा कि हर निक्की तो निक्की ते बड्डी तो बड्डी चीज उप्पर करप्शन दा हत्थ जेह्ड़ा ऐ इयां जम्मी चुके दा ऐ जि'यां जंग लग्गी दी होंदी ऐ इक जगह इक मतलब जम्मू ताईं जेह्ड़ा करप्शन ऐ ओह् जंग ऐ जेह्ड़ी हुन लग्गी चुकी दी ऐ साढ़े सिस्टम उप्पर ते जंग गी उतारने ताईं बड़ी जैदा सुधार दी जरूरत ऐ और जेह्ड़ा वी